जय झूलेलाल मां पंहिंजी भेण धीअ दोस्त खे ऊचे में ऊची शिक्षा ॾियारणु चाहयां थो छोकी अॼुकल्ह जामु कोम्प्टीटर ज़मानो आहे ऐं जॾहिं छोकिरियुनि ॼी ॻाल्हि ईंदी आहे त हीअं समुझण वेंदो आहे की छोकिरियूं सिर्फ़ु शादी करण लाइ हूंदियूं आहिनि त हिन ॻाल्हि खे मिटाइण लाइ हिन सोच खे मिटाइण लाइ मां पंहिंजी भेण खे या धीअ खे ऊचे में ऊची शिक्षा ॾियाराईंदुसि छोकी हू पंहिंजे जीवन में अॻिते अगरि हुनखे कुझु करणो आहे शादी खां अलावा त उहो बि हूअ करे सघे ऐं ज़िंदगी में अगरि समुझो कोई ॾुखियो वक़्ति अचे थो त उहे पंहिंजे पेरनि ते बिहण में सक्षम थिए ऐं कठिनायुनि जे साम्हूं सामनो हीअं थींदो आहे की माण्हुनि जी ॻाल्हियूं ॿुधणियूं पवंदियूं आहिनि की हीअ त छोकिरी आहे सुभाणे शादी करे हली वेंदी पर हीअ ॻाल्हि ग़लत आहे छो की अॼुकल्ह जो माहौल आहे हू सभिनिनि लाइ बराबर आहे छोकिरा हुजनि छोकिरियूं हुजनि सभिनिनि लाइ बराबर आहे त हिन करे मां पंहिंजी भेण धीअ खे वधीक खां वधीक शिक्षा ॾियारण जी कोशिशि कंदुसि जय झूलेलाल